बच्चाके पढ़ाइ लिखाइके बारेमे बहुत सारा सुविधा मिलै हिकै साइकिल मिलै हइ फेरो ड्रेसके लिए रुपैआ मिलै हइ छात्रवृति रुपैआ मिलै हइ बच्चाके लिए बहुत आगे ही बच्चाके लिए सबचीज मिलै रुपा पइसा हर चीज मिलै हिकै बच्चाके लिए कि आगे बच्चा आगे विकास करि ही सकै छै बच्चाके विकास दसमा भी फस्र्ट डिवीजन करै हिकै तऽ ओहिमे आठ हजार दस हजार रुपैआ मिलै हिकै सेकेण्ड डिवीजन करै हइ तऽ आठ हजार रुपैआ मिलै हिकै तऽ आओर मम्मी पप्पाके अथी खुशी आबै हिकै हमर बच्चा फस्र्ट डिवीजन सबचीज कएलकै तऽ आओर आगे पढ़ैए लिखैए तऽ आओर मम्मीके पढ़बै लिखबैके खुशी मिलै छिकै तऽ पढ़बै लिखबै छिकै फेर इण्टरमे एडमिशन करबाबै छिकै तऽ इण्टरमे भी फस्र्ट करै छिकै तऽ पचीस हजार रुपैआ मिलै छै सेकेण्ड भी करै छै तऽ पचीसे हजार रुपैआ मिलै छिकै तबपर भी फस्र्ट कएलाक बाद किछु अलग खुशी रहै छै सेकेण्ड होलाके बाद किछु अलग खुशी रहै रहै छिकै तऽ तैओ मम्मी पापा सोचै छै कि दुर पढ़लकै लिखलकै कि कहतै दसमोमे फस्र्ट डिवीजनसे करि इण्टर एकदम मेहनति तनि मनि अइसहिए ओइसहिए होइ छिकै तऽ मेहनति उहनति नहि करतै तनिसन कि होतै तऽ पहिले बी ए मे एडमिशन करै उरै दै छिए बी ए मे एडमिशन कएलाके बाद आओर फेरो फस्र्ट उस्र्ट करतै फस्र्ट करि जाइ छै तऽ फेरो पचास हजार रुपैआ मिलै छै तऽ पचास हजार रुपा मिलै छै तऽ आओर आगाँ भी कोनो जॉब भी करै सकै छै एहिमेसे कोनो जॉब भी करि लेबै तऽ हम शादी बिआह करबै तऽ मम्मी पप्पा कहै छै ठीक पढ़ लिख तऽ कोनो जॉब भी करि लेबही शादी बिआह करबै से हम कहलिए मम्मी हमपर दसमे इन दसमामे कि छै फस्र्ट करलिए इण्टर फस्र्ट करलिए तऽ पा पइसा मिललै तऽ मम्मी फेरो बी ए मे एडमिशन आब करेतै बी ए मे एडमिशन मम्मी करेतै तऽ हम मम्मीके कहि देने छिए कि हम ता तक कोनो जॉब नहि लेबै ने ता तक हम शादी नहि करबै तऽ मम्मी पापा मम्मी पापा दुनू कहलकै हँ कि कोइ बात नहि छिकै ठीक हइ तोँ पढ़ लिख अच्छासे किछु जॉब भी करि लेबही तऽ कि होतै हमरा ओ किछु नहि होइ छै ओतेक अच्छासे सुरक्षितसे पढ़बही लिखबही ने तऽ जहाँ तक ले पढ़बही हुए ने तहाँ तक ले पढ़ै सकै छिऔ सबचीज तोरा करै सकै छिऔ ओहिमे हमरा थोड़े किछु जाइ छिकै तू खाली आगाँ पढ़ किछु गलत रस्ता उस्तापर सबचीज नहि ओन्ने चलबही ने तऽ जे चीज कहबही ने से चीज हम देबौ उबौ सबचीज तोरा देबौ सबचीज पढ़िए लिखए सुरक्षित सबचीज अकेला भी कहुँ जाइ छिए तऽ मम्मी मम्मी फोन पासेमे देने हइ छै सबचीज देने छै किएक गलत रस्ता नहि चलै छिए तऽ ओतना मम्मी किछु नहि बोलै छै पढ़ै लिखै खातिर जे चीज हम कहै छिए पढ़ै लिखैमे साफेमे बी ए मे एडमिशन आब करेबै तऽ फेर बी ए मे पढ़बै लिखबै तऽ फेनो बाइचान्स फस्र्ट करि सकै छिए तऽ फेर पचास हजार रुपैआ मिलतै तब आगे भी मम्मी जे खुद जे हम चाहै छिए बिहार पुलिस तैआरी करि सकै छिए हम हमर सुरक्षित छै कि हमर इच्छा छै बिहार पुलिसके तैआरी करि सकै छिए तऽ तऽ बिहार पुलिस तैआरी करबै तऽ ब आइ बागे आगे किछु भी होइ भी सकै छै जॉब भै जएतै तब शादी बिआह कि शादी बिआह तऽ आदमीके ओ किछु होइ भी होइ करै छै जकरा इच्छा जतना होइ छै मगर जे चीज सोचि बि जे चीज ठानि लै छै ओ चीज ता तक पूरा नहि होइ छै ता तक शादी बिआह नहि करै छै जे चीज सोचि लै छै तऽ फेरो बगलमे होइ गेलै एगो हमर फुआ आओर एगो हमर बड़की मम्मीके बेटी लगै छिकै ओ कहलकै ता तक हम जॉब नहि करबै ने ता तक हम शादी नहि करबै फेर भेलै टीचरमे जॉब भै गेलै दुइ हजार चौबिस अँ तेइसमे दुइ हजार तेइसमे जॉब भै गेलै आब होतै तऽ शादी करैके होतै इच्छा तऽ आब अइसे भी मम्मी पापा तऽ खो करै होतै तऽ खोजै उजै होतै तऽ अप्पन अप्पन शादी करैके इच्छा होतै तऽ करि भी सकै छै जॉब टीचरमे भै गेलै जॉब तऽ आब अपन इच्छासे आब जे जॉब होलाके बाद आब थोड़े से कि छै बेरोजगारीवलाके अथीसे ले जा शादी करि सकै छै ओइसने ने खोजे पड़तै जॉब उब जकरा करनी उरनी छिकै तऽ कहलकै ठीक हइ बगलमे फेर एन्ने फेर एगो आओर बड़की मम्मीके बेटी छिकै लगै छिकै पड़ोसीमे लगै छिकै तऽ कहलकै कि ओहो कहै कि मम्मी हम शादी करबै जॉब लेबै तऽ हम शादी करबै कहलकै कोइ बात नहि छिकै पढ़ लिख तऽ जॉब लिहेँ तऽ शादी करिहेँ तब से गार्जिअनके जब बच्चा बोलतैकि हम पढ़बै लिखबै तऽ गार्जिअन कोना शादी करतै नहि करतै शादी बच्चाके भविष्य सबचीज देखतै ने आओर गार्जिअनो सोचै छै कि हमर हम एतना अथीमे छिए आओर बच्चा पढ़ि लिखि लेतै तऽ किछु आगाँ विकास करतै तनि गो हमरा तनि बढ़िआँ रहैत गऽ ओहि खातिर माइ बाप अपन बच्चाके जिनगी नहि बेकार करै छै बच्चा खुद अप्पन अप जिनगी अपने बेकार करि लै छै मगर मम्मी पापा ने ओकरा नसीब नहि खराब करै छै बस सुरक्षितसे नहि रहै छै नहि अप्पन अथी करै छै